जे अस अज्ज गल्ल करा दे आं बिजली दे खतरे दी ते में तुहानू इक क्हानी सनांदा जेह्ड़े मेरे म्हल्ले च बीती दी ऐ मेरा इक म्हल्लेदारजेह्ड़ा बिजली मैह्कमे च कम्म करदा हा ते इक दिन कोई तारें च फाल्ट आई गेआ ते उन्नै पिच्छै फोन कीता कि बिजली बंद करी ओड़ो पिच्छूं बिजली बंद करी ओड़ी उ'नें ते ओह् चढ़ी गेआ खम्बे पर खम्बे तूं चढ़न तूं बाद ओह् तार रिपेयर करा दा ही पिच्छूं लाइट कुसै नै आन करी ओड़ी ते एह् गल्ल होई ते ओह्दा जेह्ड़ा हत्थ सी ओह् पूरा जली गेआ उन्नै बड़ा पैसा खर्चेआ ओन्नू लेइयै इद्धरूं पंजाब लेई गे लुधियाना हास्पिटल लेई गे उन्नै फुल चेकअप कराया ते उद्धर जान तूं बाद डाक्टर ने आखेआ कि एह् हत्थ कट्टना पौना ते होर कोई आप्शन अवेलेबल ही नी हैगा ते सबतूं बड्डा खतरा जेह्ड़ा बिजली दा ऐ एह् जानलेवा होई सकदी ऐ बिजली दे फायदे बी बड़े न जदूं अस निक्के निक्के हे ते साढ़े ग्रां च बिजली नी हैगी असीं मोमबत्तियां फड़ियै टार्च आन करियै ते बड़ा सिस्टम करियै पढ़दे रेह् हून बिजली आई ऐ घर घर च लाइट ऐ सारा कुछ इन्ना सौखा होई गेआ ते ओह् जेह्ड़ा बंदा हा जेह्ड़ा खम्बे पर चढ़ेआ हा पिच्छूं डिपार्टमेंट चूं लाइट बंद कराई ते लाइट कुसै आन बी करी ओड़ी उस बंदे दा इक हत्थ नी ऐ अज्ज ते अस सारे समझी सकदे आं के बिजली दा किन्ना बड्डा नुक्सान ऐ उन्नै ते चलो हत्थ ही गवाया हत्थ बी कोई निक्की चीज नीं ऐ ओह्दी पूरी लाइफ इफैक्ट होई गेई होई सकदा ऐ कुसै गी करंट लग्गी जाए ते ओह्दी डैथ बी होई सकदी ऐ ते बंदे दा पिच्छै परिवार के करगा ते जेह्ड़ा बंदा परिवार पाल्ला दा ऐ ओह् खम्बे च चढ़ी गेआ उन्नै बिजली बंद कराई ते पिच्छूं कुसै आन करी ओड़ी ते ओह्दा हत्थ पूरा सड़ी गेआ पूरा शरीर सड़ी गेआ ते होर बी बिजली दे बड़े नुक्सान हैगे